आंऽ ऐं ते मैं ग्रांऽ दी रौंह्ने आह्ली आं पिच्छू ते में ग्रांऽ च ई रौंह्ने आह्ली आं इ'यां में शैह्र ब्याह् शैह्र होए दा मेरा ते पिच्छे जित्थै अपनियां जढ़ां होन जित्थै इंसान जम्मे पले दा होऐ मन ते करदा ई ऐ उत्थै जाने गी ते जादगिरां जेह्ड़ियां अपनियां बचपन दियां होंदियां हून जि'यां अस बचपन च निक्के निक्के होंदे हे नालें च न्हान जाना ग्राएं च नाले ई होंदे न दरेआ शरेआ निं होंदे इ'यां नाले उं'नेई नाले ई आखदे ओह् पानी जेह्ड़े बगदे न उत्थै न्हान जाना किन्ना किन्ना चिर असें डबरियें च न्हांदे रौंह्ना तारियां मारदे रौह्ना कुदै कपड़े धोन चली ए कुदै कि'यां कुदै कि'यां हून मन करदा कुसलै इ'यां जि'यां कुदै जंगलें ई टप्पी ए बड़ा जंगल ऐ साढ़े उद्धर जित्थूं में पिच्छूं ऐ उत्थै ते इ'यां कुदै मतलब जि'यां हून सवेरे चली ऐ बाह्र फिरने गी बाह्र फिरना उसी आखदे जि'यां अजकल लोक फ्लैश बाथरूम ते ग्रांऽ च बाह्र फिरना आखदे बाह्र फिरना जाना सवेरै जाना बड़ा मजा आंदा हून बड़ा इ'यां जाद आंदा कुसलै मन करदा के जां पिच्छै मुड़ियै उत्थै जाइयै जि'यां बचपन च होंदा हा भाई इ'यां ई चलो ओह् चीजां ते नेईं होई सकदियां पर चलो उत्थै कुदै फिरचै ई सेही उ'नें जगहें च उ'नें खेत्तरें च उ'नें जंगलें च उ'नें बूह्टें बूह्टें ते उत्थें ई न जित्थै ऐ हे अस आई गे शैह्र बूह्टें अजें उत्थै उत्थै अजै अम्बें दे बूह्टें न अस अम्ब चुनदे हे बैर खंदे हे ओह् जेह्ड़े होंदे न गोल बैर हे प्यूंदी बैर निं गोल बेर होंदे हे उ'नें ई देसी बैर आखदे होंदे हे लाल पीले होंदे लाल जेह्ड़े होंदे ओह् जि'यां खेत्तरें दियां बीड़ा होंदियां उंदे उप्पर होंदे ते जेह्ड़े पीले होंदे ओह् इ'यां बड्डे बड्डे इ'यां बूह्टे झाड़ियां जिन्नें ई आखदे झाड़ियां च होंदे ओह् पीले कंढ़े होंदे उ'नें गी याद ते बत्थेरी आंदी पर हून जान ई निं होंदा कुत्थै जाना टब्बरदार होई गेदे हुन जादां ते बत्थेरियां न ओह् थोह्ड़े भुलदियां न अजें बी याद आंदी ऐ ते हून ए हा गल्ल करां निं आं ते मन करा दा के उड्डियै उत्थै ई चली जामां ते ओह् चीजां मुड़ियै करां सारियां जि'यां करदी ही बचपन च पर हून कुत्थै जान होंदा ते कुत्थै आन होंदा जादां थोह्ड़े भुलदियां न कोई